میرے خیال میں گھوڑا سواری لوگوں کو مائنڈلی بہت فائدہ پہونچاتی ہے اور جسمانی بھی اِس سے آدمی فزیکلی طور پر اگر دیکھا جائے یعنی نفسیاتی طور پر کافی صحت مند ہوتا ہے اور کافی برائٹ ہو جاتا ہے آدمی ایک صحت مند و توانا ہو کے ہوتا ہوتا ہے جو گھوڑا گھوڑا سواری کرتا ہے اور اِس سے ایک ذہنی فائدہ بھی ہوتا ہے خاص طور پہ اُس کا جو فوکس کرنے کا ایک جو مائنڈ ہوتا ہے فوکس والا اُس میں کافی ترقی ہوتی کافی گروتھنیس ہوتی ہے کیوں کہ فوکس کر فوکس بھی ایک بہت فوکس کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور گھوڑا سواری کرتے وقت انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایک سامنے ایک مشن پہ سمجھ لیجیے کہ فوکس کرتا ہے جس سے دماغ کو فوکس کرنے کی دماغ میں فوکس کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے دماغ میں فوکس کرنے کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے جس سے دماغی طور پر انسان کافی مضبوط ہو جاتا ہے مائنڈلی طور پر اور جسمانی طور پر بھی کافی مضبوط ہو جاتا ہے گھوڑا سواری کرنے کی وجہ سے کیوں کہ گھوڑا سواری کرنے کی وجہ سے اُس کے جسمانی کا ایک ایک اعضاء کام کرتا ہے جس سے اُس کا مائنڈ اور جسم کافی مضبوط ہو جاتا ہے جو کافی فائدہ مند ہوتا ہے